एकवीह मार्च ॿ हज़ार चोवीह पंद्रह ओगस्ट उणिवीह सौ छियानवे सतावीह ओगस्ट उणिवीह सौ पंजानवे ॿ मई ॿ हज़ार टे सत फेबरवरी उणिवीह सौ एकानवे